कि यौ ठीक ठाक ठीक ठाक अपन कहिऔ बड़ दिनके बाद कि कहलिए कहिऔ किछु कोन काज पड़ल यौ कहिऔ मन्दिर आउ ने माँ श्यामा माइके मन्दिर आउ ने दरभङ्गामे ओ बढ़िआँ मन्दिर छै माता दरभङ्गामे माँ श्यामा माइके मन्दिर हँ प्रसिद्ध मन्दिर छै हँ हँ हँ हँ प्रसिद्ध मन्दिर छै हँ हँ ओत्तहि छै हँ हँ ओहो ओहीठाम छै आउ ने कि काम अइ से हँ श्यामा माइ मन्दिरमे आउ ने हँ हँ कि करेबै से मूड़न बच्चाके कि बचिआके अच्छा कोना कि अच्छा तऽ कोना कि हेतै इएह मूड़नके लेल बाल बच्चाके कपड़ा लऽ लाएब आओर माँ भगवतीके एकटा एगो चुनरी लऽ लाएब आओर परसाद अरसादसब जे होइ छै भगवतीके फूलफालसब फलफूलसब ईसब ओ समानसब लऽ लाएब परसाद अहाँ भगवतीके जतेक चढ़ा सकै छिए दुइ चारि पाँच किलो जतेक अहाँ चढ़ा सकै छिए परसाद भगवतीके बात रहल मूड़नके आओर भगवतीके परसाद अहाँ जतेक चढ़ा सकै छिए आओर समान अहाँके लै पड़त समान अहाँके दोकनदार जे रेट लगाएत ओ दोकनदारके खरचा हेतै दुइ हजार लागत कि एक हजार तीन हजार दोकनदार कहत

लगमे हँ भगवतीके अहाँ जतेक दुइ किलो चढ़ाउ कि एक किलो चढ़ाउ कि पाँच किलो चढ़ाउ कि पचास किलो चढ़ाउ अहाँ उपर निर्भर अइ अहाँ कतेक दिल खोलिके भगवतीके कऽ सकै छी दिन तऽ चौदह तारीख दोसर महिनामे बढ़िआँ दिन छै एहिमे साइत भगवतीसबके पूजा हेतै ओहिदिन मूड़नो दिन बढ़िआँ रहत हँ हँ नहि नहि नहि नहि अइ नहि नहि भदबासब नहि अइ नहि नहि तऽ हँ हँ यौ भरि दिनराति इएह करै छिए इएह देखै छिए हमरासबके तऽ जीहेपर यादे रहै छै कोन दिन कोन अथी रहै छै अहाँसब ठीक छी अहाँके छुट्टी कब रहत हँ तऽ हँ हँ तऽ ठीक छै तऽ इएहवला लास्ट दिन तीस तारीखके लास्ट महिना ओहो दिन नीक छै हँ सर आएब उनतिस तारीख तक आबि जाउ हँ हँ हँ हँ ठीक छै आउ आउ रखै छी तऽ हँ नहि नहि नहि आउ पहिले आउ बात करै छी मन्दिरपर रखै छी ठीक छै ठीक छै